मेरे घर के सामने छोटा सा मेरा अपना ख़ुद का बगीचा है मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है इसलिए मैं तरह तरह के पौधे लगाते रहती हूँ और उनकी देखभाल करते रेहती हूँ लेकिन करते समय भी बहुत सारी परेशानियाँ आती है जैसे मौसम की बारिश के समय और धूप की कीट वगैरह हो जाते हैं मौसमी बीमारियाँ लग जाती है उनकी समय समय पर देखभाल भी करनी पड़ती है जैसे अपन बच्चों की देखभाल करते है इसी टाइप से व पेड़ पौधों की भी देखभाल करना जरूरी हो जाता है उसमें कीट पतंगे लग जाते है और सही समय पर सु कीटनाशक ने का छिड़काव नहीं करे तो ग पौधे मर भी सकते हैं उनको सही द शुद्ध हवा धूप पानी समय समय पर डालना पड़ता है उनकी देखभाल करना पड़ता है कटिंग करना पड़ता है बडिंग किए हैं क तरह और अच्छी वराइटि चाहिए तो तरह तरह के पेड़ों की बडिंग भी की जाती है टाइम टाइम पर देखभाल करना पड़ता है उनको बहुत स अपना समय क देना पड़ता है तब अपन अच्छे से उस उनकी देखभाल कर पाते हैं धूप नहीं मिलने से भी पद पौधे नहीं पनप पाते हैं पर्याप्त धूप भी चाहिए उनको फिर एक हर दिन पानी भी नहीं देना चहिए हर दिन पानी देने से भी पौधे के हेल्थ नष्ट हो सकते हैं उनमें कीड़े लग सकते फफूंद लग सकती है इसलिए समय समय पर ही पानी देना चाहिए और मिट्टी की उर्वरकता भी अच्छी होनी चाहिए जिसमें पौधे अच्छे से पनप पाए इसलिए मिट्टी के अच्छी मिट्टी का उपयोग करना चाहिए और उरवर अच्छी उर्वरक भी डालने चाहिए टाइम टाइम पर औ मौसम अगर अच्छा है तो पेड़ पौधे भी अच्छे रहेंगे अगर मौसम में कभी धूप कभी छाँव गर्मी कभी गर्मी से भी बचने पौधो को बचाना पड़ता है ज़्यादा गर्मी होने से भी पौधे के हेल्थ मुर्झा जाते हैं गर्मी के में पौधो को पर्याप्त यह पानी हाँ पानी नहीं मिल पाने से भी पौधे मर जाते हैं इसलिए पेह पहले से पानी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो पानी स्टोर करके रखना चाहिए फिर एग गर्मी के मौसम में त हर दिन पानी देना चाहिए पौधों को और विशेष देखभाल की जरुरत पड़ती है गर्मी में